ہماری علاقے میں بہت سارے اخبارات دستیاب ہیں جیسے کہ انقلاب اخبار ہے ہندوستان پیپر ہے اور بھی بہت سارے پیپر ایسے ہیں جن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا پسندیدہ کالم مجھے کھیل والا پسند ہے کیوں کہ مجھے کھیل کے بارے میں جاننا اور کھیل کی خبریں پڑھنا مجھے بہت پسند ہے خاص طور پر جو خواتین کھلاڑیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا اسکور رہا انہوں نے کیسا بیٹنگ کیا کیسے بالنگ کی اور اسی طریقے سے عام طور پر جب کبھی ورلڈ کپ وغیرہ ہوتا ہے تو میں بھی بہت زیادہ ایکسٹائٹیڈ ہو جاتی ہوں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں اگر ٹائم نہیں ہوتا جیسے دیکھنے کا تو میں زیادہ تر اخبارات میں ہی دیکھ لیا کرتی ہوں ان کے بارے میں پڑھ لیتی ہوں اس سے مجھے ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے